ہیلو آپ ڈیلیوری کمپنی سے بات کر رہے ہیں میں نے اپنا آرڈر ڈیلیور کرا تھا جو کہ میرے پاس نہیں آیا ہے لیکن مجھے یہاں پہ شو ہو رہا ہے میں آپ کے یہاں سے اپنا جو سامان ہے وہ منگاتا ہوں لیکن اس بار کا سامنا میرے پاس نہیں پہنچا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرا سامان مجھ تک جلد سے جلد پہنچائیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا